निक्के होंदे अ'ऊं कुत्थे कुत्थे गेदी ही अ'ऊं सनान लग्गी आं अ'ऊं उधमपुर बी जंदे हे मेला दिक्खने गी ढक्क चढ़ियै मां प्यो साढ़े उंगली लाइयै लेंदे से ढक्क चढ़ियै ते बड़ी दूर दा गड्डी थ्होंदी सी ते फ्ही मेला दिक्खना गी जंदे सी अस उत्थे बी गे निक्के होंदे ते फ्ही मां प्यो ने असेंगी हरिद्वार बी लेते दा उत्थें बी हरकी पौढ़ी दिक्खी दी गंगा बगदी बड़ी शैल उत्थें श्नान कीते दे गंगे दे उत्थें बी गेदे ते ते फ्ही परमंडल बी लेते दा मां प्यो न परमंडल गेदे इक गंगा बगदी ऐ ओह् बाह्रे बाह्रे नेईं बगदी अंंदरें अंदरें जंदी ऐ ओह् गंगा ते ओह् गंगा केह् करना ओह् खरोतनी खरोतियै उत्थें ते गत्त कड्ढना बड्डा किश फ्ही ओह् गत्त कड्ढियै फ्ही न्हौना न्हाई नुईऐ ते फ्ही जाना उत्थें मत्था टेकने गी बड़ा बारी मंडल ऐ उत्थें छड़े शिवजी दियां हून मंडल ऐ उत्थें शिवजी दा ते ओह् जाना सारें मंडल उत्थें दर्शन करने शिवजी दे ते फ्ही चार चफेरे परदक्खना देनियां फ्ही इक बूह्टा होंदा उस बूह्टे कन्नै उत्थें मत्था टेकना परदक्खन देनी फ्ही उत्थुआं फ्ही गे उत्तरबैह्नी उत्तरबैह्नी गेदे उत्थें बी गंगा गुप्त गै उत्थे बी खरोतनी खरोतियै ते फ्ही ओह् करना न्हौना उत्थें न्हाई नुईयै रेते दे पिंड दिंदे लोक उत्थें बड़े फोटो शोटो ते केह् नेईं होंदे ते जेह्ड़े लोक होंदे उत्थें फोटो शोटो रखदे उं'दे पिंड दिंदे नांऽ दे उं'दे बड़ा किश करदे फ्ही उत्थुआं बापस आए सारे ओह् गंगा शंगा न्हाइयै बापस आए फ्ही इक दाते दा तलाऽ उत्थें आंदा असें मां प्यों न फ्ही उत्थें दातें दा तलाऽ न्हाते न्हाई न्हुइयै फ्ही मंदर गै फ्ही मंदरा उत्थें पूजा पाजा कीती उत्थें फ्ही इत्थें लंगर लग्गे दा इक फ्ही लंगर खानें गी गे उठी फ्ही लंगर खाइयै ते फ्ही ओह् इक बिच्च प्लेट रक्खनी मांजियै फ्ही दुए गी पानी फ्ही त्रीए गी पानी साफ करियै फ्ही प्लेटां आह्ननियां उत्थें फ्ही उत्थें फ्ही बापस फ्ही आए फ्ही अस उठी बाह्बे बाह्बै आए बाह्बे आह्ली माता ते दर्शन कीते फ्ही उत्थें प्रसाद लैता फ्ही गे बाह्बे आह्ली माता उत्थें बड़ी सौह्नी सुंदर बाह्बे आह्ली माता इन्नी सौह्नी इन्ना रुह् लग्गी गेआ उत्थें मन नी आखदा बापस औने गी इन्नी सौह्नी प्यारी माता फ्ही उत्थें दर्शन कीते बड़े शैल त्रिशूल उत्थें मां माता दे बड़े शैल ओह् रक्खे दे जियां माता दे इ'यै त्रिशूल सारा कुछ हर इक माता गी चीज़ रक्खी दी उत्थें ते फ्ही ओह् दर्शन दुर्शन कीता सारै ते फ्ही ओह् उत्थुआं दर्शन करियै फ्ही आए उठी अग्गें कोल कंडोली उत्थें आऐ उत्थें बड़े शैल खूह् ऐ बड़ा ठंडला पानी इतना मज़ा होंदा उत्थें पीने दा फ्ही कोल कंडोली उत्थें गे उत्थें माता बड़ी शैल केह् आखदे इयां बड़ी सौह्नी सुंदर जगह् दिक्खने आह्ली ओह् ते ठंडा पानी खूहै दा ते उत्थें पीता फ्ही दर्शन दुर्शन करियै ते फ्ही ओह् चार चमुही सारें दर्शन कीते दर्शन कीते ते फ्ही उठी आए बापस फ्ही मां प्यो ने असेंगी लेता शिवखोड़ी शिवखोड़ी बी गेदी अ'ऊं शिवखोड़ी बी दर्शन कीते दे शिवखोड़ी बड़ी शैल गुफा दिक्खने आह्ली ऐ इत्थें बड़ा दूर पैदल बी जाना पौंदा पैदल बी गेदे हे फ्ही उत्थें शिवखोड़ी गे शिवखोड़ी फ्ही उत्थे दर्शन कीते गुफा टप्पी बड़ी शैल ते कबूतर दिक्खे गुफा बिच्च बड़ी शैल गुफा दो कबूतर कलबुतरी कलबूतर बैठे दे बड़े शैल बोलै दे उत्थें दर्शन अंदर ब जाइयै गुफा टप्पियै फ्ही अंदर जाना अंदर जाइयै ते फ्ही बड़ी शैल उं'दी ओह् पिंडी ऐ शिवजी दी अपना आप इयां बर्फ होंदी जंदी मतलब फ्ही घालदी जंदी शैल इयां जटां बड़ी शिवजी दियां उत्थें लमकै दियां बड़ी शैल गुफा होर बनी ऐ कन्नै गै फ्ही इक गुफा च गे कुछ आए बापस फ्ही आए फ्ही बाह्र आह्नियै फ्ही रुट्टी खाद्धी खाना खुना खाया फ्ही आए उठी थल्लै फ्ही गड्डी पगड़ी ते उठी आए उ'यै तुस स्याड़बाबा सेआड़ बाबे दरेआ दे कंडै उप्परा प्हाड़िया शा पौंदा शुंब पौंदा प्हाड़ियै परां ऐड्डा ते उत्थै दरेआ ते बड़ी सौह्नी डबर ऐ ओह्दे बिच्च न्हाते मच्छियां ऐसा सौनियां दिक्खियां उत्थें बाबै फ्ही उप्परा प्हाड़ियै पर पानी औंदा फ्ही न्हाते शैल दर्शन कीते सेआड़ बाबे दे ते मच्छियां मुच्छियां दरेआ जा दा इन्ना सुंदर नीचे दरेआ जा दा इन्ना सुंदर दरेआ दिक्खने ई बड़ा सौह्ना मन करदा ते ओह् फ्ही उत्थें कीते सारें दर्शन दुर्शन फ्ही उट्ठियै आए औंदे औंदे आए उठी अत्त उ'यै धनसर बाबै धनसर बाबै बी लेता दा हा म्हाड़े मां प्यो न फ्ही उत्थें बी दर्शन कराए धनसर बाबै गे फ्ही उत्थें शैल डबर ऐ डबरी बिच्च धनसर बाबा होर रौंह्दे न ते डबर ऐ उंदे कच्छ ते ओह् डबरियै दे बिच्च बी बड़ी शैल सुंदर मच्छियां इन्नियां सौह्नियां ते शरीर पानी इतना सुंदर पानी ठंडा गेदा तीर्थ दर्शन कीते शिवजी पार्वती कन्नै गै उंदै उत्त बी गे फ्ही उत्थै दर्शन कराए मां प्यो न फ्ही न्हाते न्हुते दर्शन कीते फ्ही ओह्दे बाद बिच्च नौ दोवियां नौ देवियां बी लेता दा मां प्यो न नौ देवियें नौ देवियां नौ पिंडियां न ओह् बड़ियां शैल नौ भैनां नौ भैनां उत्थें बी दर्शन कराए दे मां प्यो न अहें गी उत्थें बी दर्शन कराए दे आं ते उत्त बी नौ देवियां दिक्खियां फ्ही शैल उत्थें बी दर्शन कीते उत्थे बी बड़े शैल थल्लै बड़ी शैल सुंदर सुंदर बगा दी खड्ड बगा दी बड़ी शैल नीर पानी ठंडंरा ते उत्थें बी दर्शन कीते फ्ही उत्थुआं दर्शन दुर्शन कीते फ्ही थोह्ड़े चिर बैठे उत्थें बसां कीता फ्ही उत्थुआं उनें लाया उंगली असेंगी ते अग्गें उठी आए बाबा जित्तो ग्हार बाबा जित्तो ग्हार आए अपना मज़े दे शैल ठंडा पानी नाड़ें दा नाड़े बगा दे माता बैशनो दे चीड़ें बिच्च बगै दे नाड़े ते इन्ना ठंडा पानी ऐ कोई स्हाब नी फ्ही साढ़े मां प्यो ने असें गी उत्थें बी लेता बुआ कौड़ी ते बाबा जित्तो दोवें जनें ते फ्ही उत्थें बुआ कौड़ियै दा बी लेता बाबा जित्तो किट्ठे दोवें आं ते ओह् फ्ही उत्थें दर्शन कराए उत्थें कारकां सुनियां बड़ियां शैल सुंदर सुंदर कारकां सनाइयां उनें फ्ही ओह् कारकां सुनियां उत्थें फ्ही कारकां सुनियां फ्ही उत्थें शैल बैठे बैठे न्हाते नुह्ते शैल अपना मज़े दे शैल बैठे बिन्द भारी बिश्राम कीता कारकां सुनियां आं ते फ्ही अपना मज़े दे शैल सुंदर आ ते फ्ही उत्थुआं आए आए ते फ्ही अपना मजे दे बाबा जित्तो अपना शैल उत्थें बैठे बूठे शैल दर्शन दुर्शन कीते